ہم اپنے گھر میں بنانا شیک کیلے کا جوس بناتے ہیں ایپل جوس بناتے ہیں اور موسمبی کا بھی بناتے ہیں کھجور کا بناتے ہیں اورینج جوس بناتے ہیں اور بہت سے مینگو جوس بھی بنا لیتے ہیں اور ہمارے بچوں کو پسند بھی ہے مینگو جوس میں مینگو جوس بھی بناتی ہوں اور میں کیلے کا بھی جوس بناتی ہوں اس وہ بھی میرے بچوں کو بہت پسند ہے باقی میں شربت بھی بنا لیتی ہوں لسی بناتی ہوں اور جو ہے پینے کے لیے میں جوس کاڑھا بھی بناؤں چائے بھی بناتی ہوں اور میرے بچوں کو پسند ہے کھجور کا جوس میں وہ بھی بناتی ہوں اور میں بہت ساری چیزیں کھجور کے جوس میں مکس کر کے جو بنتا ہے بادام وہ والا بھی جوس بناتی ہوں اور ویجیٹبل جوس سوپ بھی بناتی ہوں پالک سوپ بناتی ہوں اور ٹماٹر سوپ بھی بناتی ہوں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بناتی ہوں جو میرے بچوں کو پسند آتی ہیں جیسے شربت وہ بہت نمبو کا شربت بناتی ہوں روح افزے کا شربت بناتی ہوں